मैं मै बचपन की बात बताने जा रहा हूँ एक अजीब सा जगह देखा जो मैं अपने माँ के साथ गया था आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं अपने माँ के साथ अपने ननिहाल में गया वहाँ जाने पर एक वहाँ गया एक दिन दो दिन रहे टहले घूमे और मेरे नानाजी बोले अति मति तुम आए हो एक बार हमारे पूर्वजों ने एक तालाब खुदवाए हैं जा कर वहाँ नहा कर आओ मैंने पूछा नाना उस तालाब में उस तालाब में क्या ऐसी बात है कि मुझे आप नाना होकर मुझे नहाने के लिए बोले ते हैं जो कि बच्चों को बड़े बुजुर्ग मना करते हैं तालाब या कुवाँ में के पास जाने को तो नाना ने बोला की बेटा जा कर एक बार उस तालाब को देखो और जानो नहाओ तब आ कर मुझे बताना मैंने कहा ठीक है नानाजी मैं जा रहा हूँ अपने उस जगह उस स्थान पे मैं और एक और थे जो भाई लगते थे वह ले कर हम लोग खेलने कूदने के बहाने धीरे धीरे गए उस तालाब पर जब उस तालाब के पास गए अजीब सा मुझे आकर्षित करने वाला कुछ चिन्हित कुछ अद्भुत वहाँ शिलाएँ थी शिलाएँ में जैसे मैंने देखा बड़े बड़े शिलाएँ बने थे पत्थर लगे थे उस पत्थर में अजीब अजीब सी आकृतियाँ बसी हुई थी कहीं प्रभु श्री राम की मूर्तियाँ दिखाई दी तो एक तरफ से प्रभु श्री राम की मूर्तियाँ दिखाई देती थी अगर उसी शिलाएँ पर बगल से देखा जाए तो सीता मैया दिखाई देती थी और सामने से अगर देखा जाए तो हनु हनुमान जी के साम सीने में से दिखाई देने वाली माँ और सीता दोनों दिखाई देती थी इसका अद्भुत राज़ मेरे समझ में नहीं आया और जब मैं उस तालाब में नहाने के लिए प्रवेश किया तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा था जबकि मई का महीना था इतना पानी ठंडा था मुझे बहुत आनंदित कर रहा था इतना शीतल जल था उस तालाब में और एक बात उस तालाब में में नहाए धोये सब कुछ आए और मैंने आकर अपने नानाजी से पूछा कि नानाजी जो शिला में चित्र बना है ओ अद्भुत है किस तरीके से है और पानी बहुत ठंडा है इसका क्या कारण है तो मेरे नाना ने मुझसे कहा बेटा यही तो अद्भुत कहानियाँ है ये पूर्वजो ने बनाए थे इसी अद्भुत कहानियों की वजह से मैंने कहा कि जा कर बेटा तुम नहाओ उसमें कितना भी पानी भरा क्यों न हो उसमे मेरे नानाजी ने बताया उसमें नहाने से या कोई गिर जाए कूद जाए कभी बच्चा डूबता नहीं इसलिए मैने कहा बेटा जा केरतुम वहाँ घूमो नहाओ फिर मैंने कहा ठीक है तो मैंने वहाँ से आया माँ के पास माँ से बोला माँ अब चलो घर तो माँ ने घर आया घर आए घर आने पर खाना ख़ास बनाया तो आ कर माँ से पूछा माँ यह तालाब बहुत ख़ास है इसलिए मैं आता हूँ और एक जगह की एक और मेरे साथ अद्भुत कहाँनिया हुई मैं अजीब सी अजीब सी दास्तान हुई जो मैं बताने जा रहा हूँ एसा एक ज एक दिन की बात है हमने अपने हीं गाँव के बगल मे टहलने गया था वहाँ मैने कुछ अजीब सी चीज़ें देखी जो दिन में अजीब सी हरकतें होती हैं सुनाई देती हैं चिड़ियों की आवाज पंछियों की आवाज सुनाई देती हैं